मेरी जो पसंदीदा जो किताब है बचपन में मैं अपने माता पिता से सुनती थी रामायण क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा रामायण का ज़्यादा उपयोग करते थे मैं इसको ही ज़्यादा पढ़ती थी और सुनती भी थी तो आज भी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है मैं अपने बच्चों को भी पढ़ के सुनाती हूँ और उनको सिखाती हूँ और इसको मैंने मार्केट से खरीदा था और आज अपने घर में मैं इसको बहुत ही पूजनीय तरीके से रखती हूँ इसको मैं अपनी जो पूजा वाली स्थान है उसमें लाल कपड़े में लपेट के बहुत अच्छे से रखती हूँ समय समय में इसको निकालना पढ़ना इसकी पूजा करना जिससे इसको हम रमायण एक मेरे यहाँ पे कार्यक्रम होता है रामायण मंडल का उसमें तो इसको उपयोग करना पेहले पूजा करना इसकी आरती उतारना उसके बाद हम इसको उपयोग में लाते हैं तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित अपने घर में संभाल के रखा है